हैलो हाँ जी हाँ जी हाँ अच्छा अभी वो वी ट्वेंटी सेवन मोबाईल लेना है फाइव जी वाला अच्छा आपको इ एम आई पे लेना है ठीक है आप कौन बोल रहे हो अच्छा मानू मीना बोल रहे हो हाँ तो ठीक है आपको मिल जाएगा मोबाइल इ एम आई पे भी मिल जाएगा लेकिन जो है आपकी आई डी यहीं की होनी चाहिए उस पे करोली डिस्टिक की हाँ बिल्कुल जो है नए फाइव जी वो हैं नया मोडल का आया है उसमें नया वर्जन आया है उसमें जो है उसकी जो रेम रोम है जो है छः एक सौ अट्ठाईस है आठ एक सौ अट्ठाईस है बारह दो सौ छप्पन में भी है उसकी रेम रोम उसमें काफ़ी सारे अच्छे फ्यूचर है उसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छे है कैमरा है उसमें उसका भी बीस मेगापिक्सेल का है तो काफ़ी सा अच्छा हाँ आप ई एम आई पर लेना चाहते हो तो आपको क्या है दस हजार रुपए डाउन पेमेट देना होगा जी ये प्राइज़ जो वो है वो रेम रोम के ऊपर है जो है ये शुरुआत मे पैंतीस हजार का है एक अड़तीस हज़ार का है उसके बाद मे बयालीस हज़ार का है हाँ बिल्कुल ये बारह दो सौ छप्पन में आएगा बारह बारह रेम और दो सौ छप्पन रोम में तो इसके जो है आपको बारह हजार डाउन पेमेट जमाना करवाना होगा उसके बाद में आपकी जो है डेढ़ हजार रुपए की पंद्रह सौ रुपए की किश्त बंधेगी आपकी हाँ हर मन्थ की हाँ बिल्कुल आपकी दो हजार की भी हो जाएगी उसमें क्या है टाइम कम होगा जैसे ही आप ज़्यादा पेमेट करवाओगे हाँ आपका आधार कार्ड लेके आना है यहीं का यहीं का वो करोली क्षेत्र का ही होना चाहिए हाँ का आधार कार्ड पैन कार्ड ले आई आपका और फोटो ले आना एक आप एक आप एक काम कीजिए आज तो उपलब्ध नही हो पाएगा कल आ जाना कल के बाद या कभी भी आपको जो है मोबाईल मिल जाएगा हाँ नौ दस बजे बाद आप कभी भी आ जाना हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल आप आ जाना ठीक है मै दुकान पे ही मिलूँगा हाँ ठीक है आप आ जाना और जो है आपको मोबाईल चाहिए कल मिल जाएगा आपको मोबाईल दस बजे के बाद हाँ हाँ कल आ जाएगा हमारे पास में आज साम तक आ जाएगा तो कल आपको मिल जाएगा हाँ ठीक है सर हाँ जी